जोंनि आसामाव थानाय मोनसे कक्राझार दिस्ट्रिकावहाय फैयोब्ला ओ मोनसे सासे दावबायारिहाय फैनाय समावहाय दसे सम जिरायथ'नाय बा रेस्ट लानाय लानो थाखाय मानि फैयै फैयै फैनानै जों लामा ससेयावहाय फैनानै जोंहा मानि थाथ'ग्रा जायगा ओ बा ट्रेकिं केम्पिं खालामनाय बेफोरबायदि बुस्तुखौ खालामफैनो हागोन थाफैनो हागोन जेराव जों बेखौ जों धीर बिल बावखुंग्रि दङ' सरलपारा दङ' आरो गुबुन गुबुन जायगा दंबावो आरो बियो बेफोरनि जायगायावनो मोनसे मा जों ओ बावखुंग्रि होनोब्ला जों बयबो बावखुंग्रिखौ मिथिखायोआनो बावखुंग्रिया जाहैबाय मोनसे जोंनि हाजो बेवहाय जों बोसोरै मोनसे बैसाग दानावहाय बैसाग दाननि संक्रान्ति संक्रान्तिनिफ्रायनो जोंहा मानि बेवहाय मोनसे फेसटिभेल जायो बेयावहाय जों मा हाजो गाखोनाय बा मोनसे बादायलायनाय जेराव जों साइकेल रेसिं माराथन रेस खेला गेलेनाय काबादि आरो बिदिनो हारिमुवारि बादायलायनाय बिफोरबायदि माने प्रग्राम बा फेसटिभेलावहाय ओ नुनो मोनो आरो आरोबाव मा बयबो फैनानै बाहागोबो लाफैनो हायो आरोबाव माने बेयाव जों हरबो थानानै मा केम्पिं खालामनानै जों बाव गासैबो माने जा प्रग्रामाव फेस्टिभेलाव नुयो बेखौ नुनो हा नुनो मोनो आरो आर धीर बिलाव दं जोंहा ओ पेराग्लायदिं पेराग्लायदिंखौ जोङो माने ओ दा गोदानै फैनाय जोंनि कक्राझार दिस्ट्रिकावनो बे पेराग्लायदिंखौबो मा जों नुनो मोनबाय गाखोनो मोनबाय मानि एडभेन्सार खालामनो हागोन आरो आरोबाव मा धीर बिला मोनसे बिलो आरो बेवहाय जाय जोङो ओ दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै नायफैनो हागोन मानि गुवार फोथाराव मानि बिलो सेराव बार जानो थाखाय मानि बार जानो थाखाय थांनो हागोन आरोबाव दङ दिप्लाय दिप्लायावबो दङ जोंहा मानि ओ गथ'फोर बा फेमिलि फेमिलिजों थाङोबा बुहुतानो मोजाङानो फेमिलिजों थाङोबा मानो होनबा गथ'फोर लाना थाङोबा गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवा जेरै स्लाइड दङ बिदिनो जुला दङ' आरोबाव गुबुन रोखोमनि मानि दङ आरोखि गेलेग्रा बेयावबो मानि मा ओ मोनसे बिलो दं बिखौबो नुनो मोनो जोङो आरो सरलपारा बुङोबा मानि सरलपारायाबो मोनसे पिकनिक स्पट बेयाव जोङो केम्पिंबो खालामनो हागोन आरोबाव मानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो मेल्ला फैयो आरो बिदिनो मोजां बुस्तुवा मानि दै सिनारि नुनो मोनगोन हाजो नुहैगोन आरोबाव मा जोंना सरलपारायावहाय भुटान बर्डार सेरावनो जाहैबाय आरो बिबाय बेफोरबायदिनो मानि जोंनि आसामाव ओ थानाय मोनसे कक्राझार दिस्ट्रिकाव फैयोबा ओ बेबायदि दावबायनाय समाव मानि रेस लानो हागोन बा नायफैनो हागोन आरोखि ना जोंनि सिनारिखौ माबायदि समायना रमायना मानि बिफां लाइफांजों आरोबाव मानि दैमा दैसा आरो बोहैनाय आरामनो फ्रेस मोनफैयो आरोखि ना बेफोरबायदि बुस्तुखौ नुफैयोबा